हम तऽ एहि तरहके हमरा कोनो हॉबी नहि यऽ हम तऽ कोनो डाक टिकट सिक्का अथवा ई सब जे अछि जमा नहि कयलहुँ हँ लेकिन एकर महत्व बहुत जादा छै ई सब जे करै छथि ओ निश्चित रुपसँ कतौ ने कतौ बहुत लाभकारी होइ छै जखन कि ओइ कालखण्डके ओइ समयके इतिहास देखबाके हुवै या ओइ समयके जे आर्थिक स्थिति होइत अछि सिक्कासँ ओ पता चलै छै डाक टिकटसँ भी ओइ समयमे केहन मूल्य रहै केहन समय रहै डाक टिकटसँ पता चलै छै चट्टान वगैरहके जे छै से की स्थिति छै कतऽसँ ई बनलै कोन तरहसँ ई बनलै अपन जे छै से ओहि स्थितिसँ एलै हँ एकर पता चलै छै